وعلیکم السّلام ورحمتہ اللہ و برکاتہ جی بھائی جان بتائیے اچھا اچھا تو آپ کو ہاں جی بھائی جان لے لیتے ہیں ہم پرانی کتابیں لے لیتے ہیں نئی اس کے بدلے میں دے بھی دیتے ہیں ہاں مل جائیں گی نئی کتابیں بھی آپ کو جی بھائی جان کتابیں تو دیکھ کر ہم لیتے ہیں کس اعتبار سے کیا کنڈیشن ہیں کتابوں کی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ستر پرسینٹ پہ بھی لیتے ہیں ہم کچھ کتابیں وہ پرسینٹ پہ کچھ پچاس پرسینٹ پہ اس اس طرح سے باقی ہاں مل جائیں گی آپ کو نئی کتابیں بھی مل جائیں گی کس موضوعوں سے متعلق چاہیے آپ کو کتابیں اچھا سیرت کے موضوع پر اور اس کے علاوہ اب یہ تو اسی کے حساب سے ہوگی یہ تو پتا لگے گا کہ بھائی کتنی آپ کو کتابیں چاہیے کون کون سی کتابیں آپ کو چاہیے ہاں کس موضوع سے متعلق اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کتابیں چاہیے ہوں گی پھر آپ کی جو کتابیں ہوں گی ان کے کتنا پرسینٹ بنے گا اور پرنٹ ریٹ کے حساب سے مطلب لیس کر کے ہم نئی کتابوں سے بھی دے دیتے ہیں جی ہاں ہاں مناسب قیمت میں ملتی ہیں ہمارے یہاں سب کو سب کی رعایت کرتے ہوئے مناسب قیمت پر ہی ریٹ لگایا جاتا ہے پرنٹ ریٹ کے حساب سے لیس کر کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آپ شاپ پہ آ جائے گا میں وہیں پر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا ٹھیک ہے نا وہیں پر بات ہو جائے گی